पसन्दीदा गुरु हमर तऽ फरीदानन्द भइआ हइ जो शिव चर्चाके प्रचलित हइ लोकसब पूरा जनैए कि हँ शिवके प्रचारके लिए फरीदानन्द भइआ जे स्वर्गवासी हो गेलन सबके गुरु वएह बनल हतन आओर हुनकरे दया दृष्टिसँ चलिओ रहल हतन